हैलो मां चांदनी थी ॻाल्हायां मां हीअं थोरा ॾींहं अॻु तव्हांजी दुकानु विजय होलसेल तां थोरा ॾींहं अॻु प्लास्टिक जा कंटेनर वठी वई आहियां पर उअ कंटेनर वापरण खां पोइ उनमें भाॼीअ जा ॾागा रही था वञनि केतिरो बि साफ़ कयूं था पर उनमें साइड में तेल जा ॾागा रही था वञनि उअ साफ़ करण खां पोइ बि लहनि कोन्ह था अने उअ कंटेनर में पाण कुझु बि शइ पाए था रखूं फर्साण चेवड़ो चकरी कुझु बि पायूं था त उअ ताज़ी रहे कोन्ह थी ऐं हवाइजी थी वञे ऐं उनखे केतिरो बि पैक कयूं ता पर उन में पो कीवड़ा अने एड़ो सब पई तो वञे उन जे करे मांखे ई कंटेनर थोड़ा बि होइड़िया काननि